موبائل گیمنگ کے عروج یعنی عظیم پھیلاؤ نے گیم انڈسٹری پر بہت گہرے اور متنوع اثرات ڈالے ہیں یہ تبدیلی صرف تفریح تک محدود نہیں رہی بلکہ کاروباری ماڈلس ٹیکنالوجی اور صارفین کے رویوں کو بھی بدل کر رکھ دیا ہے آئیے کچھ اس کے اہم اثرات پر نظر ڈالتے ہیں موبائل گیمز نے ہر عمر کے لوگوں کو گیمر بنا دیا بچے خواتین اور بزرگ بھی کھیلنے لگے ہیں یہ ماڈل بہت کامیاب رہا ہے اور اب بڑی کمپنیاں بھی فری ٹوپلے ماڈل اپناتی ہیں گیمنگ انڈسٹری کی آمدنی میں اضافہ آج موبائل گیمنگ انڈسٹری کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے اس کی آمدنی پی سی او اور کنسول گیمنگ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے موبائل گیمنگ نے گیم انڈسٹری میں انقلاب برپا کر دیا ہے اس نے گیمز کو ہر فرد کی جیب تک پہنچا دیا ہے مگر ساتھ ہی چیلنج بھی پیدا کر دیا ہے جن سے ہوشیاری سے نمٹنے کی ضرورت ہے